सरकारि असांजे लाइ सुठियूं हॉस्पिटल्स खोलियूं आहिनि घणी इन टेक्नोलॉ घणी टेक्नोलॉजीस अची रहियूं आहिनि इनजे करे असीं सभु ठीकु रहूं था ऐं हर हॉस्पिटल में असांखे किथे लाइन लॻाइण जी ज़रूरत नथी पए कोविड जे टाइम ते बि सुठे नमूने सभिनिनि जी सेवाऊं थी वियूं हर हॉस्पिटल में फार्मसीव हर हॉस्पिटल में रखियो वियो हो ऐं सुई लॻाइण जो जेको रखियो हुयऊं हर हॉस्पिटल में चालू हुयो ऐं जेके फार्मसी वारा वेचारा हुआ उहे चोवीह कलाक पंहिंजा दुकान खोले रखिया हुयऊं छाकाणि त कंहिंखे कंहिंमहिल बि कहिड़ी बि दवाउनि जी ज़रूरत पवे पई त माण्हू भॼी करे वठी सघनि पिया इनलाइ असां जामु शुक्रगुज़ार आहियूं सरकारी हॉस्पिटलुनि जा ऐं सरकार जा बि